जी मूंखे इहो चविणो आहे हुननि खे कि मां जिते रहंदी हुअमि पहिरियों त मां ने हाणे पंहिंजी जॻह न चेंज करे रखी आहे त मां त मां इहो चवंदमि हुननि खे की मां ने पंहिंजी जॻह चेंज करे रखी आहे त हाणे जिते मां रहां थी उहो वारी एड्रेस तव्हां हुते अपडेट करे रखो हिन लाइ तव्हां अपडेट करे रखो की अॻिते वञी करे की जेको मूंखे कहिड़ी बि अगरि डिटेल ॾियणी आहे त मां हुते ॾई सघां छोकी मां पंहिंजी पहिरीं जॻह बदली आहे हाणे औरि मां हाणे जिते बि रहां थी त मां इहो ई चवंदमि की तव्हां महिरबानी करे उहा शइ हुते अपडेट करे रखो ताकी अॻिते वधी करे कोई दिक़त न मिले